नारजि गोखाफोर जिखुनु गोखाफोर बुस्तुखौनो मोजां मोनो आङो जानो बिदिनो नारजिखौ हरसे सोमबाय संबाय हरसे सोमनानै सङो बिदिनो रन्दै होनानै सङो थाव सेरो सामब्राम बानलु बिदि सेरबाय जिरा मस्ला अमा सेरबाय संबाय जाबाय बिदिनो तिथा केरेलाफोरखौबो जानो गोथव मोनो आङो गोखा बुस्तुफोरखौ जायो खायला बेफोरखौबो गोथाव मोनो जानो बिदिनो अनला नारजि बेबायदिबो सङो जायो बिदिनो फाथो मैगं बेफोरखौबो एवो जायो बिदि ओमफ्राय बिदिनो अनलाफोरावबो नारजि होनानै जायो बिदिनो नारजिखौ फोराननानै अराव फोराननानै सिफ्लेनानैबो जायो सामब्राम थामब्राम होनानै नारजिखौ बाथोन खालामनानै जायो आरो नारजि गोरानखौ दैआव सोमनानैबो बाथोन खालामनानै सिफ्लेनानै सामब्राम टामब्राम होनानैबो बिदि जायो बिदिनो बिदिनो हाग्रानि नागिरनाय हेलायसि मैगं गोखा बेफोरखौबो जायो

बार' मिसल गोखा गोखै बिदिखौबो जायो बिदिनो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आरो